मेने लोटस सोरूम से एक केमरा फोटो खींचने वाला केमरा खरीदा वह केमरा घर पर लाया ओर उससे फोटू खींचे तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो आई उससे मैं कहीं गया था बाहर वहाँ भी उससे फोटू खींचे तो बहुत बढ़िया फ़ोटो आई उससे हम पिकनिक गए थे वहाँ पर भी उससे फ़ोटो खींचे तो बहुत बढ़िया फ़ोटो आई उससे हम घूमने गए थे पहाड़ों पर थोड़े इधर उधर तो वहाँ भी अच्छे फ़ोटो आए उसके तो वह बहुत तारीफ़ लायक केमरा है फ़िलिप्स ब्रान्ड का कैमरा है ओर बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है और फ्लेस लाइट वगैरह सब उसकी बहुत शानदार है ओर उससे फ़ोटो अच्छे अच्छे आते हैं कोई दिक्कत नहीं उस फोटू में एक से एक फोटू उससे खींच सकते हैं अपन और क्वालिटी बहुत बढ़िया मेनटेन है उसकी कोई समस्या नहीं आती उसमें और वह चार्जिंग वाला कैमरा है एक बार चार्ज कराओ चार घंटे तक दिक्कत नहीं उसमें तो बहुत बढ़िया केमरा है वह ऐसा कैमरा बहुत शानदार कैमरा है ओर बहुत बढ़िया चीज है वो